ہم نے اس طریقے سے کسی ستارے کو یا ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا اگر ایسا ہوتا ہے تو میں اس چیز کو اچھا محسوس نہیں کرتا اور مجھے یہ چیز زیادہ ناگوار گزرتی ہے